मुझे टेलीफोन में बीटेल कंपनी का टेलीफोन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस टेलीफोन का जो बहुत सुंदर दिखता है और इस टेलीफोन में बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज हैं तो इस या ये टेलीफोन का ब्रांड मुझे अच्छे लगता है और मेरे पास अभी सैमसंग का फोन एक है वहाँ इस फोन में बहुत अच्छा कैमरा है और इस फोन में अच्छा स्टोरेज है और इस फोन कभी हैंग नहीं होता बहुत अच्छे और स्मूथ से चल जाता है और मुझे इस फोन में अगर मैं एक फोन खरीदूं तो उस फोन में मुझे लगता है कैमेरा अच्छा होना चाहिए तो स्टोरेज होना चाहिए और हैंग नहीं होना चाहिए ये सब चीज मैं देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं इस फोन को की किस किस काम में यूज़ कर लेती हूँ अगर मुझे भीडियो में भीडियो बनाना है तो मुझे कैमेरा का क्वालिटी मुझे चेक करके ओ फोन मुझे लेना चाहिए और मुझे जिस काम के लिए मैं फोन खरीदती हूँ तो उस काम के लिए क्या जरूरत है ये मैं देखकर फोन लेती हूँ